میں اپنی زندگی میں کسی بھی اچھی تقریب کا آغاز جو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کرتی ہوں اللہ اور رسول کی ہی کے نام سے کسی بھی تقریب کا شروع کی شروعات کرنے سے وہ تقریب بہت ہی زیادہ اچھی جاتی ہے اور اس تقریب کا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے ہے ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور کسی بھی تقریب کو شروع کرنے سے پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے یہ ہمارے اسلام کا ایک بہت ہی اہم انداز ہے